योग सबके लिये जरूरी है योग जो करते हैं स्वास्थ्य के लिये लाभदायक होता है सबको करना चाहिए इसमें उम्र से कोई मतलब नहीं होता है ये सबके लिये लाभदायक जरूरी है स्वास्थ्य के लिये जो भी करते हैं उनको स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं होता है इसलिये स्वास्थ्य करना चाहिये सबको हर समय काम से व्यायाम से हर काम करने से नस की जो है क्रिया कलाप होती है हर आदमी को करना चाहिये इसमे कोई लोक लाज नहीं रखना चाहिये क्योंकि व्यायाम करने से हर शरीर का व्यायाम होता है व्यायाम करने से कोई दिक्कत नहीं होता है हमेशा आदमी को परिश्रम करना चाहिये परिश्रम से भगवान भी सुनते हैं भगवान से जुड़ने के लिये परिश्रम जरूरी है बहुत से प्रक्रिया हैं कि परिश्रम करने पर ही प्राप्त होती हैं इसलिये सबको परिश्रम करना चाहिये परिश्रम करने से भगवान की जुड़ा रहता है हमेशा लीन रहने से ये सब क्रिया कलाप करना चाहिये हमेशा हम लोगों को तत्पर रहना चाहिये हमेशा ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करना चाहिये नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी इसलिये हम लोगों को सभी इंसान को हर समय पूजा पाठ करना चाहिये नहा धो कर खाना पीना करना चाहिये हर समय आदमी को परिश्रम करना चाहिये परिश्रम करने से सफलता मिलती है सफलता मिलने से विकास होता है विकास होने से आपका भविष्य उज्वल होता है उज्वला से आपकी समस्या हल हो जाती है विचार विमर्श करने के लिये हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं अपने विचार को व्यक्त करने के लिये भगवान से हमेशा प्रार्थना पूजा पाठ करते रहते हैं हमेशा क्रिया कलाप अनुलोम विलोम शब्द करने से साँसों की क्रिया कलाप होती रहती है हमेशा अनुलोम विलोम करना चाहिये साँस का लेना साँस का छोड़ना ये हमारी प्राकृतिक नेचुरल है हमेशा हम लोगों को ध्यान में रख कर के काम करना चाहिये कि हम जो कि हमेशा अपने शरीर की स्वास्थ्य के लिये हमको परिश्रम करना जरूरी है व्यायाम सुबह शाम करना चाहिये हम लोगों को इसमें कोई पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है उम्र से कोई मतलब नहीं है अगर शक्ति जब तक है एनर्जी जब तक है व्यायाम करना चाहिये व्यायाम करने से लोगों को स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं होती है कोई दवा दर्पण नहीं लेना पड़ता है कोई डॉक्टरी में जाना नहीं पड़ता है स्वास्थ्य से हमेशा लाभदायक मिलता है